ہلو جی جی آ جائیے گا آپ جی آپ کو فیشیل کرانا ہے ٹھریڈنگ کرانی ہے اور جی اچھا تو آپ کے پرائز ہیں جی آپ سب ویسا کرا لیجیے گا ہو جائے گا جی کرا لیجیے گا

جی ہوتا ہے جی میں آپ کو مینشن کر دیتی ہوں تو کب آ رہی ہیں آپ جی تو آپ سٹرڈے آئیں گی نہ تو آپ سٹرڈے میں شام میں آ جائیے گا چار بجے کے قریب آ جائیے گا آپ چار سے پانچ کے قریب

نہیں میں آپ کو پارلر میں ہی بتا دوں گی آپ پارلر ہی آ جائیے گا جی آپ سب لے آئیے گا اپنا آپ کا جو جو بھی سامان ہے